किसानों की आत्मह आत्महत्या पर मैं अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ हालाँकि जैसे अभी पूरे साल किसान कुछ न कुछ खेती करते रहते हैं जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो वह गेहूँ उगाने के लिए अब मिट्टी वगैरह जो भी उनको जैसे चीज़ें मतलब गेहूँ उगाने के लिए अपन को चाहिए होता है वह सारी चीज़ें वह करते हैं और जब फ़सल उग जाती है तो सरकार जो है हमारी वो उनकी फ़सल ले जाती है या उनको देती नहीं है इस और उनका जो घर का पालन पोषण है वो अच्छे से हो नहीं पाता तो घर से परेशान होते हैं देन खेती से भी परेशान होते हैं वह और कुस जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तब वह आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और आज की डेट में तो बहुत से किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं इन सब चीज़ों को लेकर पर हमारी गोवर्मेंट को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा न करे वह जैसे कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाए जो कि उन्हें ज़रूरत की चीज़ें हो जैसे उनकी हर चीज़ खेती पर ही निर्भर होती है कि जो भी उनकी जो खेती का पालन बच्चों का जो पालन पोषण है घर का जो खर्चा है उनके खेती से ही चलता है और जब वह ही चीज़ उनके उनके उनका रहेगा ही नहीं तो वह कहाँ से करेंगे इसलिए गोवर्मेंट को उनके लिए वो चीज़ें देनी चाहिए जिससे वह उ खेती पर ही न निर्भर रहे और भी चीज़ों से उनकी जो ज़रूरत पूरी हो सके वो पूरी करनी चाहिए सरकार को उनके बच्चों का जो पालन पोषण है शिक्षा है शिक्षा में जो आगे बढ़ना चाहते हैं किसान के बच्चे उनको बढ़ना चाहिए तो सरकार से मेरी यही निवेदन है कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड करें हर चीज़ वह दें जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर न हो